جی ہلو سر جی سر جی مسٹر عبید بول رہے ہیں جی سر میں آپ کے شاپ سے کچھ ٹی شرٹ اور جینس لینے کا خواہش مند تھا کیا وہ مجھے دستیاب ہو پائے گی تھوڑا آپ مزید وضاحت کریں گے کن کن کمپنیز کی ٹی شرٹ یا شرٹ وغیرہ ہے آپ کے پاس جیسے یو ایس پولو اور ریڈ ٹیر اچھا اچھا تھوڑا سا مجھے رقم کے بارے میں اگر بتا دیں تو بہت اوو ہوو اچھا کیجوول میں کچھ اس طرح سے آتا ہے کیا کیجوئول پینٹ وغیرہ اسی کمپ مطلب اس طرح کے آپ کے پاس ہے کیا سامان اچھا نہیں اصل میں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اچھا اچھا نہیں میں آپ کو یہ جی میں یہ کہتا میں ایک امپلائی ہوں آفس میں جاب کرتا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کچھ ایسی چیز مل جائے جو میرا آفس میں بھی کام کر لیں اور اگر فارمل پارٹیز میں بھی جانا ہو تو اس طرح کی بھی چیزیں ہو جائیں تو کیا اس طرح کے سامان آپ کے پاس ہے جی جی بہت خوب بہت خوب بہت خوب لیکن تھوڑا سا آپ اس کے رقم کے بارے میں اگر بات کر لی جائے تو بہتر ہوگا تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیجیے کیسے کیا جی اچھا اچھا اچھا شاہ رخ خان بھی اچھا اچھا اچھا نہیں نہیں نہیں بالکل بالکل اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا آپ کی شاپ روڈ کے دائیں جانے ہیں یا باٮٔیں جانے میں اچھا اچھا کھلنے کا ٹائم کیا ہے مطلب اوپن ہونے کا ٹائم اچھا اچھا اچھا تو آپ وہاں رہیں گے آپ کے امپلائی سے بات ہوگی کون وہاں پہ چیزیں دے میسر کراٮٔیں اچھا اچھا ٹھیک ہے عیاض سر میں آپ سے ملتا ہوں کل پرسوں تک میں آتا ہوں ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو سر